हेलौ नोङो सिडली ब्लकनि मेडाम ना औ मेडाम गामियाव दै बाना जानानै दै बाना जानानै हा हु न' बां गासैबो खुरखालांजोबबाय आमफ्राय दा फिसा फिसौ थानो गोदाव सोराव जाबाय सार मेडामा एसे अनसुंथाय होफैदो नामा ओ

असुबिदायाथ' मेल्ला दं मेडाम फिसाफोरनि थाखाय फरायनाय मानाय लेखा आरि गासैबो दैबानाजों थांजोबबाय सप्तासे जाबाय मेडाम औ

एसे प्रब्लेम जादों मेडाम जानाय बिदियावबो गासैबो दैयानो लोमजोबनाय नालाय जेरावबो

औ जानाय आदारफोरखौबो मोजाङै

थानायनि बेबस्ताबो बबेबा जायगायाव हाफोर मोनबा बेफोरनिबो माबा खालामदों

औ दे मेडाम होम्बा दे